मध्य प्रदेश सरकार के पास राजस्व के कई ऐसे स्रोत हैं जिनके जरिए उन्हें बजट आवंटित होते हैं जैसा कि जब हम शहरों में मकान बनाते हैं तो हम कर भरते हैं मतलब मकान का टैक्स भरते हैं उसके तहत हमारे राजस्व विभाग के पास में कुछ सम्पत्ति जाती है ऐसा है नल जल योजना जब हमें सरकार घर घर तक पानी पहुँचाती है तब हम उसको पानी का एक सलाना या महीने के तौर पर हम उसका पैसा देते हैं गवर्नमेंट को इसी प्रकार से हमारा जब किसी भी प्लाट या खेत का लेन देन होता है जब भी कोई व्यक्ति खेत खरीदता है या वह मकान खरीदता है तो हम एक स्टाम्प ड्यूटी पर करते हैं यह भी एक राजस्व विभाग के अंदर एक अच्छी स्कीम के तहत पैसा गवर्नमेंट को प्राप्त होता है ऐसे ही हम है क्या कि जब हम पैसा टैक्स भरते हैं तो टैक्स भरते हैं तो वह पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के खाते में जाता है और इनसे एक सरकार को एक अच्छा बजट प्राप्त होता है जो कि हमारे ही ऊपर दोबारा से वह खर्च करके बजट में पेश करती है